میرے علاقے میں کپڑے کے اوپر کام کو اگر دیکھیں تو بہت ساری الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ پیکو ہوتی ہے ساڑیوں پہ یا پھر جو کڑھائی بنائی ہوتی ہے سوٹوں کے پہ وہ لڑکیاں کرتی ہیں گھر گھر کے اندر یہ کام ہوتا ہے باقی قالین بنائی جاتی ہیں دریاں بنی جاتی ہیں اس اس طریقے کے کام ہوتے ہیں جو کپڑے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور کہیں کہیں جگہ اگر ریڈیمیڈ کی جہاں دکانیں ہوتی ہیں تو وہاں پر پہلے سے ہی ایک یونیورسل سائز ہوتا ہے ان کے پاس اور وہ اس یونیورسل سائز کے اکارڈنگ ہی کئی درجنوں اور سو ٹن کے حساب سے وہ لوگ کپڑے ایک ہی دن میں سل دیا کرتے ہیں تو یہی چیزیں ہیں اور باقی جو ٹیلرس ہیں وہ ٹیلرس الگ الگ کپڑے اپنے سلتے ہی ہیں وہ ناپ لے کر سلتے ہیں باقی اور جو اس طریقے کے کام ہیں جیسے کہ اگر چادر کو پرنٹ کروانا ہے تو اس پرنٹنگ کا الگ کام ہوتا ہے کپڑے کے اوپر اور اس کا دھاگا کس طریقے سے لایا جاتا ہے کس طریقے سے ملایا جاتا ہے تو اس طریقے کے الگ الگ مختلف کام جو ہیں کپڑے کے اوپر ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں